जी हाँ मैंने बचपन में भी बहुत से कार्ड और पैंटिंग हाथ से बना कर दिए हैं गिफ्ट में साइंस वग़ैरह को और मैंने एक स्क्रैपबुक टाइप की बहुत मोटी किताब भी बनाई थी जिस में पिच्चर्स वग़ैरह राइटिंग वग़ैरह भी यूज़ की थी और क्राफ्ट वग़ैरह भी यूज़ किया था और हाथ से बनी चीज़ों का भावनात्मक मूल्य बहुत अधिक होता है बहुत ख़ास होता है क्योंकि उस में अपनी मेहनत भी होती है अपनी अपन जो चीज़ें ऐड कर रहें जो बना रहें फाेटोज़ वग़ैरह बनाना उस में अपनी यादें होती हैं और उस मतलब बहुत इमोशनली अटैच होते हैं क्योंकि वो अपने अपनी मेहनत से हाथ से बनाया हुआ होता है